अॼु मुंहिंजो डिलिवरी पातनर जो एक्स्पीरियंस जाम ॾाढो सुठो रहियो छोकी हेॾो बरसाति में बि हुओ जेको टाइम चयो हुयईं हुन खां पहिरीं मां खाधो खणी आहियो असां पनीर पसंदि आहे तंदूरी रोटी ऑडर कयो हुओ पर उहो टाइम खां पहिरीं खणी आहियो ऐं मूंखे जाम पसंदि आहियो